اتر پردیش میں اسکول کی طرح پرائیویٹ اسپتال بھی حد سے زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ ایسا من چاہا چارج کرتے ہیں کہ کسی بھی بیماری کا ایسا من چاہا چارج کرتے ہیں ایک عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ وہاں علاج کرا سکے سرکار کو اس پر شکنجہ کسنے کی بہت سخت ضرورت ہے اگر آپ کو ہلکا سا بخار بھی ہے تو سیدھے سب سے پہلے وہ آپ کو بھرتی کریں گے اور بھرتی کرتے ہی آپ سے کہیں گے پانچ ہزار دس ہزار جس کو جیسا دیکھتے ہیں ویسے جمع کرائیں گے دو دن تین دن کے بعد وہ آپ کا بل بیس ہزار پچیس ہزار جو ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں نا اس لیے اس وقت اتر پردیش کا عام آدمی پرائیویٹ سیکٹر کو چھوڑ کر صرف سرکاری اسپتال کا رخ کرتا ہے جہاں اسے کافی لمبی لائن کا سانا کرنا پڑتا ہے کوئی سخت مریض ہے ایمرجنسی میں جاؤ تو ڈاکٹر لوگ وہاں کے بہت پریشان کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر ڈاکٹر تک پہنچ بھی گئے تو اب دوا کی لائن تو آدمی بیمار سے زیادہ تیماردار اس میں بیمار ہو جاتا ہے